फोंड्या तालुक्याक सांस्कृतीक तालुको म्हटल्यार जाता फोंड्याक अंत्रुज महाल अशें सुद्दां म्हणटात आनी अनेक वेग वेगळीं मंदीरा आमकां फोंड्या तालुक्यांत पळोवपाक मेळटा सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे शांतादुर्गेचे देवस्थान आमकां कवळ्यां हांगा पळोवपाक मेळटा रामनाथी महालक्ष्मी माड्डोळ मंगेशी ही सगळीं मंदिरा फोंड्या तालुक्यांत येतात त्याच बरोबर फोंड्या तालुक्यांत राजवाडे सुद्दां पळोवपाक मेळटात